पळय पात्रांव तुगेले हे बैल गाड्याक लागून म्हगेली ट्रॅन चुकली तुवें म्हाका चारांक पावोवपाचें आशिल्लें मरे आतां जालीं स तुका लागून म्हजी ट्रॅनूय चुकली आनी आतां कितें करपाचें सांग तूं